नंढपण खां ई ड्रॉइंग ऐं पेंटिंग में रुचि हुजण जे करे मुंहिंजी माउ मूंखे ड्रॉइंग ऐं पेंटिंग क्लासिस में अॻिते वधण लाइ दाख़िलो करायो उन सां मूंखे जाम फ़ाइदो रहियो मुंहिंजी कला में जाम वाधारो आहियो सुठो आज़मूदो रहियो